मूं त कॾहिं कुझु वॾो स्टेचू विस्टेचू ठाहियो कान्हे पर मुंहिंजी बेबी जंहिंखे इन्हनि ॻाल्हियुनि में शौक़ु आहे हुनखे हिकु दफ़ो मूं मिटी ऐं इहे सभु सामान आणे ॾिनो आहे हुन हुन मां हिकिड़ो गनपतिअ जो नंढी मुर्ती ठाही हुई त उहा मुर्ती ठाहिण में असांखे हिक काफ़ी तकलीफ़ थी छाकाणि त उहो मिटी घणी घणी किरी पेई पिए ऐं हुन खां पोइ काफ़ी मदद खां पोइ जॾहिं असां पंजनि छहनि ॼणनि मिली करे उहा कमु कयो त पोइ उहा मिटीअ जी मुर्ती आख़िर ठही वेई